नमस्ते बताओ क्या लेना है ह्म्म क्या लेना है हाँ रेस्टोरेंट में क्या लेना है ह्म्म मतलब होटल में आपको खरीदना क्या है हाँ आएं चाउमीन लेना है समोसा दस रुपए का एक है चाउमीन बीस रुपए की एक प्लेट है लेना है आपको और और क्या लेना है पाँच चाउमीन पाँच प्लेट हो गई सौ रुपए की हाँ समोसा दस रुपए का एक है ह्म्म बीस रुपए की एक प्लेट हाँ और क्या लेना है जलेबी डेढ़ सौ में हैं ह्म्म कितनी लेनी है अच्छा तो डेढ़ सौ की है ह्म्म लड्डू डेढ़ सौ की है पेड़ा ढाई सौ का एक किलो ह्म्म हाँ तो रेस्टोरेंट पे महंगा मिलता ही है होइ गा और कुछ लइ लो अरे खाना में है मटर पनीर है छोला है बच्चों के लिए अपन कुछ लेना है ले लो और का लेना हाँ बर्फ़ी भी है तीन सौ तीन सौ में बर्फ़ी है नमस्ते